हांवें म्हजीं बरी चित्रां लांकडाचे चौकट करून वण्टींनी लायल्यांत थोडीं चित्रां हांवेन म्हजो आल्बम करून दवरल्यात कांय चित्रां लॅमिनेट करून दवरल्यांत